हैलो मैं उधमपुर दा बोल्लै नी ते में में इयां मतलब डोगरी गी प्रमोट इसलेई करना चाह्नी क्योंकि डोगरी साह्ड़ी मतलब जेह्ड़े इन मतलब डोगरे कल्चर ऐ जेह्ड़ा डोगरा कल्चर ऐ उंदी शान ऐ डोगरी ते उसी असें प्रमोट करना चाहिदा उसी कदें असें भुल्लना निं चाहिदा अज्ज दे दिन बिच्च केह् होआ दा कि लोक मतलब भुल्लै दे डोगरी गी डोगरी गी ते भुल्लै दे कन्नै मतलब डोगरी गी भुल्ली गै गेदे मैक्सिमम बच्चें गी बी नेईं साखंदे अज्ज्कल घर घर बिच्च मम्मियां होंदियां जेह्ड़ियां ओह् बी बच्चें आखदियां कि डोगरी नि बोल्लेओ तुस हिंदी बोलो इंग्लिश बोल्लो ओह् सखाऽ दे लेकिन अपनी जेह्ड़ी लैंगुएज ऐ उ'नें मतलब अपनी जेह्ड़ी भाशा ऐ उ'नें ओह् नि आंदी पूरी तरह ते इसलेई असेंगी डोगरी गी प्रमोट करना चाहिदा उसी कदें भुल्लना नि चाहिदा एह् साह्ड़ा कल्चर ऐ ते साह्ड़ा रवाज़ ऐ ते इसी नेई भुल्लना चाहिदा कदें बी नेईं भुल्लना चाहिदा ते इसलेई में ते इसी हमेशा प्रमोट करनी आं में घर बी डोगरी बोलनी आं दोस्तें कन्नै बी डोगरी बोलनी आं नेईं असें हिंदी ते इंग्लिश बी आनी चाहिदी लेकिन असें अपने लेवल दी ते पैंह्ले डोगरी ते आने चाहिदी अपना कल्च र ऐ जेह्ड़ा ओह् स्हेई तरीके कन्नै आना चाहिदा ते इसी प्रमोट करना बड़ा गै ज़्यादा ज़रूरी ऐ अज्ज दे दिन बिच्च क्योंकि एह् असें कदें सुनने निं थ्होआ दी ऐ अज्ज्कल लोक हिंदी गै बोल्लै दे डोगरी मतलब भुल्ली ऐ गेदे लोक ते इसलेई इसी प्रमोट करना चाहिदा ते कन्नै इसी प्रिजर्व करना जेह्ड़ा ओह् साह्ड़ी मतलब फ्यूचर कथें बड़ा ज़्यादा ज़रूरी ऐ ता कि मतलब ताकि अस बा मतलब पूरी इंडिया बिच्च जेह्ड़े डोगरे कल्चर ऐ उंदे कन्ने शैल मतलब रूबरू होई जान शैल कीते डोगरी बोलन ते दिक्खो केईं होंदे अनपढ़ जेह्ड़े अनपढ़ होंदे उनें थोह्ड़ी आंदी हिंदी ते डोगरी ओह् ओह् इंग्लिश ते उं'दे कन्नै ते असें डोगरी गै बोलनी निं ते डोगरी अस उं'दे कन्नै किश बी चीज़ उ'नें समझानी होगी अपने दादा दादू गी उनें नेईं आंदी हिंदी बगैरा ते उं'दे कन्नै असें डोगरी गै बोलने चाहिदी ते ओह् कोई ब्हादरी ते होंदी निं कि अस अपने दादा दादी कन्नै डोगरी ओह् सौरी हिंदी बिच्च गल्ल करगे जां इंग्लिश बिच्च गल्ल करगे उ'नें उ'नें बी शैल निं लग्गना होर असें बी अजीब लगदा अपने बिच्च कि भई उनें आंदी नेई ऐ डोगरी डोगरी नेईं ते इंग्लिश हिंदी ते अस उं'दे कन्नै इंग्लिश मारा दे एह् ठीक गल्ल नि ऐ इसलेई असेंगी फ्यूचर कत्थें ते हमेशां प्रिजर्व करियै रक्खनी हून असें डोगरी मेरी ते इ'यै सोच ऐ कि डोगरी साह्ड़ी आन बान शान ऐ डोगरें दी ते डोगरी कदें बी नेईं भुल्लनी ऐ ओह् तुसें तुसें बी प्रमोट करना उसी ते असें बी करना ते कदें बी निं भुल्लना असें डोगरी गी ते में चाह्नीं कि तुस सारे जिन्ने बी लोक हैन एह् इत्थें दे जम्मू कश्मीर दे जिन्ने बी डोगरे हैन ओह् प्रिजर्व करियै रक्खन डोगरी गी ते होर प्रमोट बी करन में ते हमेशा करनी आं ते अग्गें बी करदे रौह्नां में प्रमोट